मेलेमारि महरै फेरफाथिनाय आं बिदिथ' लेखा मालाबाबो फरायफेराखैमोन नाथायब्ला बिदिनो गोबां लेखा फरायनाय जायो आं जेब्ला आङो हाइ सेकेन्डारी फरायदोंमोन अब्ला आं मोनसे लेखा मोनदोंमोन हाव टु एचिभ साक्सेस होनाय मोनसे लेखा मोन्दोंमोन आं आरो बे लेखाया जेबोर मानि थुलगाखां होनाय लेखामोन आरो बे लेखाखौ आं सानफ्रामबो फरायोमोन आरो बेनि गेजेरजों आं जोबोद लिरगिरिनि जि जिवाव मोनलांनाय एक्सपिरेन्स लिरगिरिनि जि जिवाव मोनलांनाय खैफोद आफोरदफोरखौ माब्रै जोङो सौसिनानै गावनि थांखिजों सौहैनागौ बेफोरनि बागै आं बेयाव जोबोर सोलोंनो हादोंमोन आरो बिदिनो गोबां लेखा फरायदोंमोन आं दा बायैसो लेखा गांसे फरायबाय थानाय हाव टु बिकाम ए रिस्ट होन्नाय मोनसे लेखा दंमोन बे लेखायाव लिरगिरिया संसारनि गेदेर गेदेर मानसिफ्रा माफ्रोय रां आरजिनो हायो माफ्रोय बिथांमोनहा जिवाव जाफुंसार जानो हादोंमोन बेनि बागै बे लिरगिरिया बेयाव रिसार्च खालामदोंमोन आरो बे रिसार्च खालामनायनि गावा जि बिजिरनानै मोन्दों बे बिजिरनानै मोन्नाय रिसार्च पेपारनि बिथाङाखो बिथाङा गांसे लेखानि गेजेरजों फोरमायदोंमोन आरो बेयाव जों मोन्नो हादों जों मोन्नो हादों बिथांमोना माफ्रोय जुजिदोंमोन बिथांमोना माबोरै लाथिख'निफ्रय जुजिनानै संसारनि मुदांखा रां आरजिगिरि हिसाबै जानो हादोंमोन बेफोरनि बागै बिथाङा बेयाव लिरदों आरो बेखो जों फरायोब्ला जिवाव जों जोबोर थुलुगाखां मोन्नो हायो